शादीज़ जहिड़ा समारोह जंहिंमें सभिनि खां वधीक आवश्यकता हूंदी आहे पाणीअ जी त हुन में पाणी जी व्यवस्था करण लाइ असां जो आहियूं सभिनि खां पहिरों जे जगहि ते असांजी शादी वग़ैरह थींदी आहे त रूकंदा आहिनि माण्हू हुते पाणीअ जी बचति कंदा आहियूं सभिनि खे पहिरियों ही चवंदा आहियूं जेतिरी ज़रूरत आहे सभिनि खे ओतिरो ही पाणी वापिरणो आहे जीअं ज़रूरत जे टाइम जो आहे पाणीअ जी कमी न थिए सभु सनानु पाणी करे वठनि पंहिंजो जेके जेतिरी ज़रूरत आहे अगरि हुते कुझु नल पाणीअ जो या कुझु लीकेज वग़ैरह बि हुजे त हुन जॻह जो जो मालिक आहे हुनखे असां हुन टाइम ई सचेत कंदा आहियूं फ़ोन करे करे ओर हुनखे रिपेयर कराईंदा आहियूं बीहारे करे हुनजे अलावा पीअण जो जो पाणी आहे सादी में उहो हिकदमि साफ़ु ओर सुथिरो हुजे हिन लाइ आर ओ जो पाणी जो आहे उहो यूज़ कंदा आहियूं ऑडर ॾींदा आहियूं ॿाहिरा पाणी जो ऐं पीअण जो पाणी पीअण जे बैदि बि हुते स्टॉल ते सभिनि खे पाणी सभिनीनि खे बाटंदो आहियां ओर सभिनीनि खे चवंदो आहियां जेके जेतिरी ज़रूरत हुजे ग्लास में होतिरो ई पाणी खणे वधीक पाणी खणी करे थोरो पी करे थोरो फिटी करनो सही कोन्हे त छोकी पीअण जो पाणी पहिरियों ई घटि आहे दुनिया में त असां सभिनि खे मिली करे शुरुआति करणी पवंदी हुनखे बचति जी त शादी जैसे माहौल में पाणी जी असां न सिर्फ़ु व्यवस्था कंदा आहियूं गॾ में हुनजी पाणी जी बचति बि कंदा आहियूं ओर माण्हू खे हिकिड़े प्रकार खां संदेश ॾींदा आहियूं की पाणी जी जो व्यवस्था थींदी आहे उहो पाणी किस हुन जी शुरुआति पाणी जी बचति का ई थींदी आहे ईअं बचति कंदौ तॾहिं त व्यवस्था थींदी न जय झूलेलाल